पशुपाल पशुपालन पशुपालन पशुओं को चराना जानवरों को जानवरों को पालना देखभाल करना उनकी उनकी सेवा करना और किसी किसी तरह की घटना घटना अनुभव को दूर करने से अपने जानवर को सु सुरक्षित रखना रखना और उन्हें चराना चराना बाढ़ बाढ़ से बचा बचीत करना किसान की फसल को अच्छी तरह से उपजाऊ करना किसी किसी तरह से पशु ने अपनी ज़िन्दगी ऐ अपनी ज़ि अपनी जानवरों को व्यवस्थित सुरक्षित करना और उन्हें उन्हें बाड़ों और बाड़ों और जानवरों से सुरक्षित रखना देखभाल करना और उन्हे खाने के लिए चारा चारा और बाढ़ से हुई फसल नुकसान से वह जानवर कोल देना भूसा कीत कुछ समस्या हो सकती है और शक्ति और सामान्य सामान्य सामान्य और और दुर्घटनाओं से किसान के बे जीवन में कोई कठिनाइयाँ आ सकती हैं पशु पशु अपना अपना चारा चारा उसे चराने ले जा नना पड़ता है नदी नदी के किनारे उन्हें इछ उन्हें इधर उधर करना पड़ता है और और जानवरों को देखभाल करने के लिए इसके इसके कई कई तरह की चुनौतियाँ इधर उधर करना पड़ता है इसे भूसा भूसा घास संबंधित खिलाने के लिए कई चारों का उपयोग किया जाता है इस उन्होंने उन्होंने कैसे दूर किया जाता है जहाँ जब जानवर अपने अपने साथ किसी किसी अन्य अन्य अन्य जानवरों से इधर उधर चले जाते हैं तो लोग किसान की फसलें नुकसान कर देता है देते हैं पशु अपने पशु अपने अपने खे एस अपने से इधर उधर चले जाते हैं और ओ फसल नुकसान कर देते हैं इस घटना को पा इस घटना को किसी किसानों के फसलों में बहुत हानि होती है जिसके कारण जिसके कारण किसान की फसल नुकसान हो जाती है और और और उनकी फसल फसल खत्म हो जाती है वह जानवर को पाल ले रहते हैं उसको खाने में दिक्कत दिक्कत होने लगता है लगता है भूसा भूसा घास और और पानी बाढ़ों के द्वारा बाढ़ों के द्वारा उनकी फसल नष्ट हो जाती है जिसके कारण जिसके कारण कई कठिनाइयाँ कठिनाइयाँ की सामना करनी पड़ती है पशु पशु को चराते हैं और और इधर उधर घूमाकर उनको उनका चारा खिलाते हैं जिसके कारण वह जिसके कारण उनकी देखभाल करेंगे क्योंकि और क्योंकि वह वह जानवर उनके ही होते हैं जो पाला होता है उसकी उसकी पूरी घटना का अनुभव किया जाता है जी जाता है जाता है जिसके कारण मनुष्य मनुष्य अपने अपने जीवन में किसी पशु पाला होता है उसकी देखभाल करना होता है जिसके जिसके कारण उसे खिलाना और पानी वानी पानी पिलाना और और देखभाल करना उनका उनका करना अनुभव कर्तव्य होता है उसकी उसकी फसलें फसल को फसलें के नष्ट हो जाती है उसी से किसान अपनी अपनी ज़िन्दगी के लिए पशु को पाला होता है जिसके जिसके कारण उनकी जिसके कारण उनकी फसलें अच्छी हो और उनको कोई दिगदारी ना हो समा सामान्य चुनौतियों के कारण हमें अपने जीवन की स्वयं जीवन की स्वस्थ ता एवं निरंतरता कि कई जानवरों को देखभाल और उनकी रक्षा करनी है करनी हमारे संबंध में किसी की किसी की घटना का अनुभव किया जाता है जिसके कारण पशु ओं को सुरक्षित रखने के रखने का काम हमारा कर्तव्य बनता है